भारतीय संस्कृति में जेको पारंपरिक नृत्य थींदा आहिनि उहे केवल मनोरंजन जा साधन कोन आहिनि बल्कि एतिहासिक ऐं सांस्कृतिक विरासत जी हिकिड़ी महत्वपूर्ण हिसो आहिनि इहे नृत्य हम असांजे धर्म परंपराऊं सामाजिक मूल्यनि ऐं एतिहासिक घटनाऊं खे बि ॾेखारंदा आहिनि जीअं की भरतनाट्यम कथक ओड़िसी कुचिपुड़ी ऐं कथकली नृत्य रुप भारतीय ग्रंथनि देवी देवताऊं जी कथाउनि ऐं लोक कथाउनि सां जुड़ियल आहिनि इहे नृत्य न केवल असांजी सांस्कृतिक पहिचान खे ॾेखारंदा आहिनि बल्कि नई पीढ़ी खे पंहिंजे पुराणी परंपराउनि सां बि जोड़ंदा आहिनि हिन जे अलावा पारंपरिक नृत्य पंहिंजे शरीर ऐं पंहिंजे दिमाग़ जे अनुशासन खे बि विकास कंदा आहिनि ऐं कलाकारुनि जे भावनाऊं खे बि ऐं संगीत जी सम सम्झ खे बि वधाराईंदा आहिनि अॼ जे समय में नृत्य पंहिंजे वि अलॻि अलॻि मंचनि ते प्रस्तुत